हेलौ औ औ आं रोदोमा ओमफ्राय औ औ औ औ आदा औ औ औ औ आसामाव बोथोरा दा अखा हादों आमफ्राय बेनि सफ्था खनसेसो सिगां बिराथ सानदुंमोन आमफ्राय गरमाथ' बिदिनोसै दिल्लि निफ्राय एसे खमसिन टारथि पाइब टारथिओइथ थांगासिनो जोंनि क'क्राझाराव गहाटियाव पर्थि फ्लास थांदों दा आसामनि केपिटेलाव औ गोजां बोथोरनि गस्ला लाबोनांगौनि दरखार गैया दरखार गैयाना बोथोरा दा औ औ औ औ औ औ एफा एफा बिदि जेकेट थेकेट लाबोनाङा खालि परमेल एसे सार्थ फोर लाबोदो होमबानो जागोन आरो औ औ औ औ ओरैनो औ बुं बेरायनायाव साबसिन बोथोरा बेनो होनजाबाय औ बेनो दा दैफोर लोमनाया हरै आफार आसामजों लोमदों खिन्थु जोंनि लवार आसाम बिराथ खम जायगायाव दै लोमो खिन्थु बिराथ मोजां मोजां सिनारिफोर दं दा दंसै दा जेरै जोंनि सरलफारा दं अदालगुरियाव बैरोब खन्द' दं बावखुंग्रि दङ बेफोर नेचेरेल सिनारिफ्रा माने नायनो बिराथ समायना आरो एट्राकथिभ जानानै दङ अखा हानायजों आमफ्राय बिलायाबो गोदान गोदान रोदोमनायजों दा ओरैनो ब्रादारा अबे लकेसोनाव फैनो टारगेथ खालामदोंमोन आसामाव बड'लेण्ड आव औ औ औ औ औ औ औ अके अके मस्ट वेलकाम जोंनि बड'लेण्ड आव औ हिसथ्रिथिक होनबा एनसियेन्ट पिरियद आव जोंना बावखुंग्रि दङ औ एसे मोदाय माबा गोदोनि राजाफोरनि दङ आमफ्राय बड'लेण्ड एरियायाव बेल' होनजायो आरो आं मिथिनायाव औ औ रायम'ना जोंबो जोबोत मोजां दा बेरायनो बिराथ कारनि फेसिलिटीस थाबाय औ आमफाय मैदेर फोरनि सारभिसखौथ' दाबो होथ'याखै खिन्थु मानासाव थाङोबा मोनगोन आरो मानास नेसनेल पार्क आव औ औ औ औ दे औ औ फैबानो जाबाय दे औ औ दे दे